आङो सानसेखालि गिदिर लोमजादोंमोन एसे उन्दै समाव आरो बेवहाय उन्दै हिसाबै जानाय थानाय मुवाफोरा मोजां नङैनि थाखाय बा साब सिखोन थायैनि थाखाय बेरामा जाजानो हमदोंमोन आरो बेखौ आङो थाब माने माखासे मिडिकेट लायैनि जाहोनाव बारा जानोबो हमदोंमोन बेखौहाय उन समाव आंनि बिमा बिफा बा गार्डजेना आंखौहाय थाल लानानैहाय डाक्टारनावहाय लांदोंमोन बेनिफ्राय डाक्टारनि माखासे मुलिफोर जानानै रैखा मोननो हादोंमोन माखासे बेरामनिफ्राय